योगा पैह्ले असें इ'यां कुसै कन्नै बी बेइयै शुरु कीते दा

ते मतलब एह् होंदा इ'यां कल्ले बौह्ने कन्नै होंदा इ'यां बंदे कल्ले होऐ तां अपना करदा रौंह्दा अराम कन्नै खैर बंदे कन्नै करचै तां कुछ चीजां सिखनें ई लब्भदियां कोई भुल्ली बी जंदा बंदा केईं बारी करदा करदा

ते जेहड़ी चीजां भुल्ली एह्दियां उं'दे पर योगा इस बमारी योगा औंदा इक एह्ड़ा आसन ऐ एह्कड़ा आसन ऐ केह्ड़ केह्डा वैसे सारा सनाऊंड़दे ओह् एह्कड़ा आसन ऐ एह्की बमारी दा एह्की बमारी दा एह्की बमारी दा